हेल्ल' अ बुंनाय गेदेर बुंनाय ऐद अ अ बुं दे मा नांगौ आं दंब्रा बेदर फाननायावनो औ दखानाव दखानाव दं दे बुंलाय अ बेसेबां नांगौ मनसे माबाफोर दं नामा होमबा पारथि फुरथि आस्सा आस्सा महनसे माने सल्लिस खेजि ना अ जागोन जागोन सल्लिस खेजि लकेलथ' ना दामाथ' साराय सारिस' दै खेजि माने पास्स'आव फानो जोङो साराय सारिस' होगोन आरो एसे बुरजा लानाय जागोनना नोंथाङा

अ ओमफ्राय माबाया फैसाया मा समाव फैगोन नोंथाङा अ अ ओइ जागोन जागोन जागोन दे जागोन आरो बरिया जागोन ओइ दे फैबाय अरदार माल माल एसे माबादो दे ओइलाय आंनि बुंबायनो जों गोदानोसैनो अ बुंगोन गोदानोसै अ जागोन लै गेदेर जोंहा खामानि बिजिना जों जागोन सम मोनोब्ला थांगोन थांगोन सम मोनोब्ला औ खालि बेदरखौ बरिया साफा खालामनानै हरनोसै बेदरखौ औ बेसेबां माने सल्लिस गिदिर गिदिर पिस खालामनांगौना ना उन्दै उन्दै ओ अ अ अ जागोन जागोन धुनिया खालामना होगोन अ नोंथां ओ अ औ आस्सा अ जागोन आस्सा आस्सा आस्सा जागोन दे जागोन अ अ अ जागोन

जागोन दे जागोन

है दङ दानग्राया दङ जों साथाम दंखायो दै हनै पन्द्रह मिनिट हा लागै जागोनानो फन्द्र मिनिट बिस मिनिट बिस मिनिटहालागै जाहैगोन बेखौ सिनथा खालामनाङा गेदेर नोंथांआ मिथिबायना अ दे होमबा जागोन दे ना जागोन दे जाबाय अ नोंथाङा फैबानो जाबाय लांफैदो ना दे अ